ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी नेटवर्क प्रॉब्लम चाहे जिओ चाहे एयरटेल हो गया चाहे आइडिया वोडाफोन कोई भी अपना नेटवर्क हो गया मोबाईल का तो वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत का सामना पड़ करना पड़ता है नेटवर्क के बारे में काफी दिक्कतें आती हैं नेटवर्क में नहीं मिलते हमे कोई कॉल करना हो व्हाटसप करना हो या कोई भी डेटा गूगल से निकालना हो तो उसमें दिक्कतें आती हैं काफी टाइम लग